हम टाटा कम्पनीके एकटा स्टोव लेने रही जेकि बहुत ही अच्छा यऽ हमरा विद्यार्थी जे हमरा जरुरी रहए तऽ ओ बहुत अच्छा हमरा उपयोग भी भए रहलैए आइके दैनिक जीवनमे हमरा बहुत जरुरी रहए बहुत अच्छासँ हमरा निर्वाहन भेल रहए तीन साल भए गेलैए बहुत अच्छा ओ चलि रहलैए